प्री एन पी एन पी एस गिरायक सेवा पंगड हो संदेश चिंतपाची गजाल अशी हांव राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली खात्या कडेन वेगळी वेगळी मदतीची विनंती करतां हालींच सुचोवणे प्रमाण म्हाका पासवर्ड बदलपाची विनंती दाखयल्ली जी हांवें आजून सुरू केल्ली ना हे अंद अधिकृत कार्यावळीक लागून सुरक्षा उस्को निर्माण जाला हो प्रवेश आडावपा खातीर एन पी एस खातें पासवर्ड रिसेॅट करप गरजेचें आसा म्हजे हो हो म्हजो पी आर ए एन नंबर चार पांच स सात आठ आनी म्हजी जल्म तारीक अठरा डिसेंबर नायनटीन नायनटी सॅवन आसा आनी म्हजी ईमेल आय डी डायस राज इलवेल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम आनी म्हजो मोबायल नंबर जावन आसा णव सो सात आठ तीन चार पांच चार सो दोन दोन उपकार करून पासवर्ड रोखडोच रिसेॅट करपा विशीं आनी खात्याची सुरक्षिताय करपा विशीं आदार आदार दिवचे फुडलीं खंयची म्हायती हांव मुखार तुमकां हेॅल्प करपाक शकता ह्या प्रकरणाचेर तुमी बेगी बेग लक्ष दिल्ल्या खातीर तुमचो उपकार